जम्मू ते आर्ट ते क्राफ्ट दी गल्ल करचै निं अगर ते सोआल ऐ कि जम्मू च जेह्का ऐ आर्ट ते क्राफ्ट कि'यां परमोट होआ दा नि एह् सोआल ऐ ते इंकलूजन दी जेह्की गल्ल ऐ इंकलूजंन डाइवर्टी दी गल्ल ऐ इत्थै बड़ा जैदा इंकलूजंन ऐ जेह्कियां जेह्कियां जि'यां अस आखने ब्राह्मण शा बगैरा लोक न जि'यां अस शूदर अस आई गे बैश्य अस आई गे ओह् सब जेह्के मारजनलाइज लोक न उस मारजनलाइज लोक जानी के दब्बै कुचले दे लोक न इं'दे पर सभनें शा पैह्ले जि'नें गल्ल कीती ही फौंडर जेह्के साढ़े संविधान दे रेही चुके दे न बी आर अंबेडकर ओह् पैह्ले महान आदमी न जि'नें जेह्की जेह्के मारजलाइज लोक न उं'दे आस्तै गल्ल कीती ही होर अ'ऊं निक्की देई गल्ल सनानी आं जेह्की साढ़ी अ यू पी ऐस्सी दी टापर जेह्की टीना डाबी ऐ ओह् बी आर आंवेडकर गी बस इयै कारण ऐ जेह्दे आस्तै बड़ा मनदी ऐ ते अपना आइडल बी मनदी ऐ उसी लगदा ऐ लगदा निं एह् बड़ी सच्ची गल्ल बी ऐ ओह् अ उनें'अपने टैम मतलब स्कूल लेबल पर गै भेद भाव दिक्खेआ हा प्ही बड़ी बड्डी गल्ल होंदी के इन्ना उन्नै अपने आप गी डैपलप कीता पढ़ेआ पुढ़ेआ बाह्र दी यूनिवर्टी चा ओह् पढ़ी आए जेह्का साढ़े भारत दा संविधान ऐ जेह्दे कन्नै पूरा देश चलदा ऐ ओह्दा

ओह् मनार्टी च औंदे उं'दा पहनावा खान पीन सब किश बड़ा बक्खरा ऐ ते ओह् उं'दे कच्छ कोई घर निं होंदा उ'नें मतलब इक जगह दा दूई जगह ओह् जंदे रौंह्दे ते अ ते ओह् ट्राइवज च बी औंदे न इत्थै जि'यां सपोज शोशली गल्ल करचै तां कुड़ियां बहुत जि'यां अगर जि'यां यू पी ऐस्सी दी गल्ल करचै तां हून जेकर रिसैंटली पिच्छे जेह्का रजल्ट आया जेह्का ओह्दा ते इ'यै कारण ऐ के अस उ'नेंगी मनार्टी च रक्खने ते ओह्दे च जेह्का कल्चर ऐ ओह् बड़े थोह्ड़े जे लोक होंदे मतलब नंबर च बी बड़े थोह्ड़े होंदे न ते उं'दा कल्चर जेह्का ओह् बी मतलब बड़ा पिछड़ा ऐ अजें बी ओह् लोक उं'दे लोकें दी इन्नी रिप्रजनटैशन नेईं ऐ अजै बी पोल्टी दी गल्ल करचै तां जम्मू ओह्दा हून मती हद्द तक्कर विकास होई चुके दा ऐ इ्त्थै जेह्कियां कुड़ियां न ओह् बहुत मतलब मुड़ें'ने कंधा नै कंधा मलाइयै चला दियां न सारियां ते नेईं आखगी पर अ'ऊं सट्ठ परसैंट जरूर आखगी कुछ दिन पैह्ले गै के एस्स दा रजल्ट आया ते उस च जेह्कियां टापर टापर हियां ओह् कुड़ियां गै हियां होर मूडे बी ऐ हे पर कुड़ियां नंबर बी मता हा रेशो जित्थै तक्कर अद्धियां कुड़ियां हियां ते अद्धे जागत हे मेरे ख्याल च तां इत्थै असें गी पता लगदा की कुड़ियां पिच्छेै निं हैन हून जम्मू च कुड़ियां बी अ मतलब मूड़़े मतलब जिन्ना मूड़े करा करदे उन्ना गै जागत जिन्ना करादे उन्ना गै कुड़ियां बी करादियां न ते बाकी हून शोशली गल्ल करचै तां शोशली इन्ना बदलाव ते आई निं सकदा ऐ पैंटिंग दी गल्ल करचै तां जम्मू दी पैंटिंग बड़ी गै जैदा मश्हूर ऐ पैंटिंग दी गल्ल करचै तां जम्मू दी पैंटिंग बहुत मश्हूर ऐ जिसी बक्ख बक्ख कताबें च जेह्दे बारे च पढ़ाया जंदा ऐ बक्ख बक्ख लोक इत्थै मतलब उस्सी दिक्खने आस्तै बहुत गै बड्डी गल्ल ऐ जम्मू आस्तै एह् बड़े गर्व आह्ली गल्ल ऐ कि जम्मू दी पैंटिंग बहुत जैदा मश्हूर ऐ इसी अस इस गल्लै गी नकारी निं सकने ते बाकी डाइवर्सटी हर जगह होंदी पर जेह्ड़ी साढ़ी जम्मू दी डाइवर्सटी ऐ ओह मुक्ख तौरा पर गुजर ते बकरबालें गी दर्शांदी ऐ बकरबाल ऐसी कम्युनिटी ऐ साढ़े अ जम्मू एंड कश्मीर राज्य च जेह्के बी जिंदा' कोई घर नेईं होंदा ऐ हैनी अज्ज इत्थै तम्बू लाएदा कल कुतै होर तम्बू लाए दा जागत उंं'दे इ'यां गै बचैरे खज्जल होंदे रौंह्दे किश लोक बड़े चुनिंदा गुजरें बकरबाल जेह्के बड़ी हिम्मत करियै अपने बच्चें गी पढ़ांदे लखांदे ते अगर ओह् पढ़ांदे लखांदे न ते ऐसी गल्ल निं ऐ जे सरकार उं'दे लेई किश नेईं करदी सरकार ने इं'दे तै बक्ख बक्ख नीतियां बनाई दियां जिं'दे तैह्त उ'नें लोकें गी रिपरजनटैशन थ्होंदी ओह्दी गल्ल असें सारें गी पता ऐ अंजी जि'यां एह् लोक ऐस्स टी दे अंडर औंदे ते ऐस्स टी आह्लें गी बड़ा कोटा थ्होंदा ऐ अगर कोई इमतेहान होंदा ऐ ते ओह्दे च इ'नें लोकें गी अ अ सपोज जि'यां कोई पेपर होए आ तां फिर दस बीह् परसैंट इ'नेंगी रैजरवेशन थ्होंदी जंदू पेपर होंदा ऐ जर्नल दा मैरट अगर पचानुए जंदा ऐ तां एह् लोक चाली नंबर लेइयै क्वालीफइड होंदे ते बहुत गै बड्डी गल्ल ऐ यानी कि सरकार अपना पूरा जोगदान देआ दी इ'नेंगी उप्पर चुकने आस्तै